میں میں ایکسپیرینس شیئر کرنا چاہوں گی وہ ہے کہ جب مجھے اپنی زندگی کا پہلا موبائل ملا تھا جب مجھے فرسٹ ٹائم موبائل دیا گیا تھا تو میں بہت ذیادہ خوش ہوئی میں نے جب ٹویلو پاس کری تھی تو میرے پیرینٹس نے مجھے موبائل دیا تھا جسے پاکر میں بہت ذیادہ خوش تھی آج بھی مجھے یاد ہے کہ وہ جو موبائل تھا وہ سیمسنگ نوٹ ٹو تھا اور وہ میرے پیرینٹس نے مجھے دیا تھا جسے جسے لے کر میں بہت ذیادہ خوش تھی